نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ترکیب پر بالکل عمل کرتی ہوں ان کی بتائی ہوئی ریسیپی پر ہی بالکل سیم ایسی بناتی ہوں ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ میں سیم ٹو سیم بنا دیتی ہوں پر میں کھانا بناتی رہتی ہوں تو مجھے تھوڑا بہت آئڈیا رہتا ہے تو اس لیے میں کافی بار اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیتی ہوں یا پھر جیسے میری امی یا میری بڑی بہن ہے میرے کو کچھ بتا دیتی ہیں کہ نہیں اس چیز کی جگہ یہ ڈال دینا یا پھر اس میں یہ بھی ایڈ کر دینا تو میں ان کی بھی کچھ باتیں سن لیتی ہوں تاکہ جو میری جو میرا کھانا بنے وہ اچھا بنے ذائکےمند بنے اور سب کو پسند بھی آئے اور کافی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے پر ریسیپی پر بالکل عمل کیا ہے ان جو میں فون میں ریسپیز دیکھتی ہوں ترکیبیں دیکھتی ہوں ان پر بالکل عمل بھی کیا ہے کافی بار میں نے جب ہے اور مٹن بریانی بنائی تھی یا پھر انڈے بریانی بنائی تھی تب میں نے بالکل ان کی سیم ٹو سیم بنائی تھی جیسے مجھے بتائی گئی تھی یا پھر میں نے جیسے دیکھی تھی ریسپیز میں ترکیب میں اور میں نے جب میں کچھ جب میں نے فسٹ فسٹ ٹائم کھانا بنانا اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے جیادہ تر اپنے گھر والوں کی یا آس پڑوس میں جو مجھے بتا دیا کرتی تھی بڑی بہن ہے میری کہ نہیں ایسے کر کے ایسے بنا لینا اور یہ کہ ان کی جگہ جیسے اگر میں کبھی کچھ بنا دیتی تھی کہ اس کی جگہ یہ ڈال دینا مجھے وہ بتا دیا کرتی تھی تو مجھے زیادہ تر میں نے کھانا بھی ایسے ہی بنانا سیکھا اور میں زیادہ تر اپنے گھر میں جو میری بڑی بہن ہے یا پھر میری خالہ ہے میری امی جو بھی مجھے بتاتی ہیں میں زیادہ تر ان کی باتوں پر ہی عمل کرتی تھی کہ زیادہ دیکھنے سے زیادہ مجھے سننے میں اور جب وہ مجھے بتاتی ہیں کرواتی ہیں تو مجھے زیادہ اسی طریقے سے اچھا لگتا ہے کرنے میں اور ایسے ذائکہ بھی زیادہ اچھا آ جاتا ہے میں زیادہ کنفیوز نہیں ہوتی ایسے بنانے میں